अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ी दु गांवनि में रहण पसंदि नथी करे छोकी गांव जी सोच ग्रामीण सोच ॾाढी पुराणी ऐं ऐं दकियानूसी आहे जंहिंजें करे गं युवा पीढ़ी में शहर जे पासे भॼे पई स शहर जी नई चकाचौंद ऐं आकर्षक हुते हुन खे पंहिंजे मन जो जीवन साथी ॻोल्हण जी करे ऐं पंहिंजे मन जी करण लाइ अॼुकल्ह जी युवा पीढ़ी शहर में वधीक पसंदि कनि था छोकी गांवनि में जंहिंखां बि शादी कराए माउ पीउ उन खे उन माउ पीउ जे करे हू पंहिंजे मन जी इच्छा सां शादी नथा करे सघनि ऐं इन करे अॼुकल्ह जा न नयां जवान ॿार जो आहे शहर जे पासे भॼन पिया ऐं पंहिंजे लाइ नई युवा पीढ़ी नए शेहर जी चकाचौंद जे हिसाब सां ई पंहिंजो जी पंहिंजी मर्ज़ी जो जीवन साथी चुनण लाइ ॾाढो इच्छुक आहिनि